आङो जरखा महरै देंखोयारि फोरबो एबा गुबुन गिदिर फालिथाइ फोरबोफोराव बाहागो लानो थाखाय थाङाखैब्लाबो नायगिरि हिसाबै थांनाय जाबाय बे नायगिरि हिसाबै थांनाय समावनो गोबां मिथिं एबा रंजाथाय फोरबोफोराव बेबायदिनो जोंनि मेथाइ खनगिरि एबा मोसागिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै बे फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो बेबायदिनो जोंनि मेथाइ खनगिरिफ्रा फैनानै जोंनि सिगाङाव मेथाइ खननानै दिन्थियो मोसागिरिफोरा जोंनि सिगाङाव मोसानानै दिन्थियो बेबायदिनो जोङो नायगिरि हिसाबै बिथांमोननि मोसानाय मेथाइ खन्नाय रोजाबनाय बेफोर गासैखौबो नायनानै गोसोयाव जोबोर गोजोन्नाय मोनो बिनि थाखायनो जोङो नायगिरि हिसाबै नायहैयो मानोना मोसाग्रा मेथाइ खनग्रा ल' जानानै नायगिरिफोर गैयाब्ला गोजोन्नायखौ मोना मोसाग्राफोराबो बेनि थाखायनो मोसाग्रा दङ जेबोला मेथाइ खनग्रा दङ जेबोला जोङो मोसाग्रा नाय मेथाइ खनग्राफोरखौ नायहैनो थाखाय नायगिरि हिसाबै जोङो बाहागो लानाय जादों आङो बेयावनो नायगिरि हिसाबै बाहागो लानाय जायो बेबायदिनो आङो गोबां जायगाफोराव नायहैबाय मोनसेल' नङा गोबांथार ओरै ओरै थांनानै जोङो मानसिफोरनि मोसानाय मेथाइ खन्नायफोरखौ थांनानै नायहैबाय बिदिनो सोरबा मोसाग्राया हारसिङैल' मोसाबाय थायोबा गोजोन्नाय मोना बेनि थाखायनो आङो नायगिरि हिसाबै थांनानै नायहैनाय जायो बेबायदिनो आङो गावनो हारसिं फारथिसिफेथ खालामै हिसाबै खालामाखै नाथाय आङो नायगिरि हिसाबै नायहैनानै बे रंजाथाय फोरबो फोराव गोबाङै गोसोयाव गोजोन्नाय मोनो रंजाफानो गोसो जायो मानोना रंजाथाय मेथाइ खन्नायफोर रंजानानै मोसानायफोराव गोबां गोजोन्नाय मिनिनाय रंजानाया थायो बेनिखायनो आङो नायगिरि हिसाबै बे रंजानाय मेथाइ खन्नायफोराव बाहागो लानाय जायो